चिड़िया घर तऽ बहुतो ठमा छै ओहिमे बहुत तरहक चिड़िया सभ रहै छै तऽ चिड़ियो घर गेल छी कलकत्तोमे चिड़ियाघर देखने छियै सभ तरहक चिड़ै चुनमुनी चिड़िया सभ छै आ कर्नाटकमे लाल बा कहै छै बड प्रसिद्ध छै इण्डियामे ओहिठमा सब तरहक चिड़ै भेटै चिड़िया भेटै छै ओ बहुत बहुत दूर से लोक आबि कऽ देखैके लेलमे ओ खाना पीना लोक आबि कऽ देखैके लिए आ ओहिठमा पन्द्रह अगस्त छब्बीस जनवरीके अधिकतर लोक जुटलै आ ओहिठमा चिड़िया खाना छै आ बहुत तरहके चिड़िया छै